जोधपुर जिले में कौन से स्थानीय या मनोरंजक गतिविधियाँ लोकप्रिय हैं जैसे यहाँ पे अनेक प्रकार के खेल हैं यहाँ की परम्पराएं पुरानी हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं जैसे यहाँ का विशेष त्यौहार गणगौर जिसमें यहाँ की महिलाएं सज धज कर सुंदर वेशभूषा धारण करके मंदिर जाती हैं और वहाँ पर शिव और पार्वती की पूजा करती है फिर वो गणगौर इसर जो यहाँ के लकड़ी के सामान से बनाए जाते हैं और उनको वस्त्र पहनाकर तैयार किया जाता है उनकी पूजा करती हैं तथा अपने पति की लम्बी उम्र के लिए मनोकामना मांगती है इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जैसे अनेक प्रकार के खेलों में यहाँ का फेमस खेल है कबड्डी खोखो और अन्य प्रकार के खेल हैं जैसे हॉकी बैडमिंटन हाँ यहाँ पर ज़्यादा खेल नहीं खेले जाते क्योंकि ये पिछड़ा हुआ है एरिया जोधपुर जो है पहले की भांति यहाँ पर खेल नहीं खेले जाते लेकिन अभी भी राजा महराजाओं के टाइम से जो पोलो है वो यहाँ पर राजकुमार राजा द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध खेल है